پندرہ ہزار دو سو بیس سولہ ہزار پانچ سو سترہ سترہ ہزار چھ سو دس اٹھارہ ہزار نو سو پچاس بیس ہزار تین سو بیس